हाँ जी सर दावत रेस्टोरेंट से बात कर रहे है अच्छा सर बताइए आपको खाने का क्या ऑर्डर देना है एक प्लेट बटर नान मटन ग्रेवी जी सर अच्छा बताइए सर आप इसका पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या कैश

हाँ सर मटन ग्रेवी हमारे यहाँ की बहुत टेस्टी है बहुत अच्छी है सर इसमें आपको जो है ना मटन में आपको काफ़ी सारे पीसेस मिल जाएंगे और इसकी ग्रेवी अच्छे उससे बनाई जाती है सर

मटन ग्रेवी में वेरायटी आपको किस टाइप से चाहिए सर मुझे ये बता दीजिए न

अच्छा जंगली मटन चाहिए आपको मटन ग्रेवी के साथ सर जंगली मटन आपको मिल जाएगा वो सर आपके है ना पाँच सौ रुपए प्लेट के हिसाब से पड़ेगा

सर इसमें चार पीस आएंगे सर ये फुल है

सर इसमें ना आपका लेग पीस मिल जाएगा सर इसमें आपकी कलेजी मिल जाएगी थाई पीस और नली पीस चाहिए सर ठीक है सर मिल जाएगी

सर देखो वो तो है ना आप जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग बनवाएंगे क्योंकि फिर वो एक प्लेट के हिसाब से आपको चाहिए तो आपके ही लिए ही बनेगा वो तो आपको स्पाइस में चाहिए या फिर नॉर्मल में चाहिए

अच्छा सर में इसको नॉर्मल स्पाइस ही करवा दूँगी आपका सर ये है ना मटन ग्रेवी वाली आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगी वैसे सिम्पल भी हमारी बनती है और स्पंज वाली भी मिलती है

अच्छा सर ये सारा मैं आपको कर दूँगी आपको एक नली चाहिए एक थाइ चाहिए और एक आपको पसली पीस चाहिए सर आपका ऐडरेस बता दीजीए एक बार कहाँ पर है अच्छा सर ये थोड़ा सा देखो हमारे बन्दे आधा घंटा हमारा ये पूरा पेकिंग में हो जाएगा और सर आपके बीस मीनट में पहुँच जाएगा केशऑन डिलिवरी करेंगे सर ठीक है ठीक है सर आप केशऑन डिलिवरी कर दीजिएगा और सर रीज़न ये है के हमारे यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज लगता होम डिलीवरी का ठीक है सर ठीक है धन्यवाद